جہاں تک میری پڑھائی کا تعلق ہے تو مجھے بچپن ہی سے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا سب سے پہلے میں نے اپنی والدہ کے پاس اپنی تعلیم کی شروعات کی اس کے بعد اپنے گاؤں کے ایک چھوٹے سے اسکول میں میرا داخلہ ہو گیا جہاں پر میں نے باضاطہ طور پر تعلیم کی شروعات کی اور مجھے اس کام میں بڑا مزہ آتا تھا اس کے بعد جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا میری تعلیم و تربیت کی مقدار بھی بڑھتی گئی اور ابھی بھی میری تعلیم کا سلسلہ جاری ہے کیونکہ تعلیم ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں ترقی کی راہوں پر گامزن کر سکتی ہے اور اسی تعلیم کے ذریعے ہی سے ہم اپنا اور اپنے ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں